दानि मुगायाव उन्दै फिरिफोराबो हारिमुवारि हुदाफोरखौ फालिनाया फालियो नाथाय गोदोनि बायदि गोख्रोङै फालिनायखौ नुनो मोननाय जाला मानोना जों गोदोहाय जे बैसागुखौनो हमनानै ला जोङो गोदोहाय बिदिनो जोंनि आबै आबौमोनहा बैसागु फोरबो जायोबा बिराथ गाजा गोमजायै ज' ज'यै बिराथ मोजाङै फालियो दान मोनसे गाहामखौनो फालियो बिदिनो बैसागुआव आबै आबौमोनहा लाव फान्थाव बेबायदि गानहोलायो मोसौ मोसाफोरखौ आमफाय फोथा थुयो मोसौ थुखैहैगोन बेबायदिनो गेदेर गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय उन्दैआ गेदेरखौ सिबिहोनाय बेबायदिनो गोबां मोजां मोजां बोसोन होयो नाथाय दानि जेनेरेसनाव बैसागुखौ फालिबाबो बेबायदि बांद्राय गोख्रोङै गोदोनि बादि बेबायदिनो ज' ज'यै बेबायदिनो गोदोनि बायदि फालिनायखौ नुनो मोननाय जाला आमफाय जोङो द'मासिखौनो लानो हायो दमासिआवबो गोदोना बेबायदिनो फुंआव सिखारनानै दाव दावफोर नुयै दुगैयो दैआव दैमाफोराव थांनानै दुगैहैगोन दुगैहैनानै ज' ज' बेलागुर सावगोन लावखार ओंखाम जागोन बेफोरबायदि जायोमोन ओमफ्राय फुंआव सिखारनानैनो गय बिफां थालिर बिदिनो खान्थाल फिफां थाइजौ बिफां आरियाव जाहाथे बैसागु माबायाव द'मासिआव बेरायनानै फैफिननो हायो न'सिम फैफिननो हायो बेफोरबायदि फा मानिनाय दंमोन बेखायनो माइ जिगाब खायोमोन न'आव फैफिननो हानायनि मानि खापथाना लाखिनो हानायनि बहाबा बेरायनानै थांनो हायैनि बेफोरबायदि गोख्रोङै फोलियोमोन गोदोहाय जोंनि आबै आबौमोनहा नाथाय दानि जेनेरेसनाव बेफोरबायदि फालिनायखौ नुनो मोनला मानि द'मासिखौ फालिनाया फालियो नाथाय बेबायदि बेलागुर सावलायनाय माबा बिदिनो फुंआव सिखारनानै दुगैनाय मानाय बेफोरबायदिखौ बारा नुनो मोनला आरो गोदोहाय जे लारु फिथा इरि जायोबा उवालाव सौनानै जायोमोन ज' ज'नो न खाथि खाथि ज' ज' सोलायनानै जायोमोन नाथाय दानियाव मा मेसिनाव होगोन सोरबा मिक्सचारआव होगोन बेबायदि बेबायदि देनानै संनानैसो जायो मानि आथिखालनि जेनेरेसनाव सोलायगासिनो सोलायनायाबो गाज्रिद्राय नङा आंनि थाखाय मानोना दा आथिखालनि मुगाया बिदिनो बिगियाननि मुगा जाबाय बेयाव जों सोलोंथाय लानानै गोरों गोरा जाबाय बेवहाय जोङो बिदिनो माखासे बिगियाननि गोहोमै बिदिनो माबा मोनसे खामानि मावनो हानाय आरो बिदिनो जेन'बा उवालनि सोलाय जों मिक्सचार दिहुननो हाबाय खस्थ'खौ खम जाबाय बेबायदिनो सोलायबाय आजिखालि मुगायाव आरो जोङो जेन'बा बहायबाफोर दावबायहैनाय जायोब्ला जोंथ' जेन'बा दस्रा गुबुन हादरफ्राव इरिफ्राव दावबायहैनाय जायोबा जों बिसिनि जेनेरेसनजोंसो सोलिनांगौ जानानै फैगोनना जोंथ' जोंनि जेनेरेसनजों सोलिहैया बेखायनो आथिखालाव गोदोनि जेनेरेसननिफ्राय गोदोनि बिदिनो आखु हारिमुफोरनि हुदाफोरा एसे सोलायबाय आरो दानि मुगायाव सोलायनाया आंनि थाखाय मोजाङानो जादों एसेनोसै